हैलो सब्जी वाले बोल रहे हैं सब्जी लेना था हमको अभी कौन कौन सब्जी ताजा में आया है जी जी परवल अभी परवल कैसे किलो पड़ता है अभी एक सौ अस्सी रुपये किलो

कम नहीं होगा और करेला कैसे पड़ जाता है साठ रुपये की तो भिंडी है आपके पास अस्सी रुपए किलो भिंडी भिंडी दो चार किलो लेने पर कम नहीं होगा दूसरे दुकान में भी तो कम करके मिल जाता है जैसे उनके पास तो सत आप बोल रहे हैं अस्सी रुपए और उस दुकान पर बोल रहा है साठ अस्सी रुपये ये सत्तर रुपये किलो जी कम नहीं कीजिएगा अब परवल में पूरा एक सौ अस्सी रुपये रेट पूरा फिक्स है दे सको दे दीजिए दो किलो भिंडी जैसे बेसी लेने हो लेने के लिए होगा भोज भात के लिए जैसे लेंगे एक दो एक कुंटल लेना हैगा तो कैसे पड़ेगा कैसे ठीक है मटर का कैसे देते हो गोभी तो अभी मिलता होगा बंद वाली